میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوگا جو ہے اسپیشلی جو سانسوں کی اکسرسائز ہے تو وہ جو ہے تو ہمارے ذہن کے جو منتشر خیالات ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پر سمیٹ کر جمع کرتا ہے اور بندے میں کنسنٹریشن آتا ہے جب بندہ کسی ایک ایک چیز پر توجہ دے کر اور اس چیز کو ملٹی ٹاسکنگ نے عادتوں کو کافی خراب کر دی ہے لیکن جب بندہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت نارمل سی بات ہے کہ اس میں یقیناً جو ہے تو پرفیکشن آ ہی جائے گا اور اس کے علاوہ ہم بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اور جب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اتنا دھیان دے کر سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں اور صرف اسی ایک چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اپنے اپنے بہت سارے جو منفی خیالات ہیں ہمارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں ہمیشہ جس کو ہم لوگ خود بھی نہیں سمجھتے سمجھ پاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو خود سے یعنی سوچ کر سانس لینے سانس کے اوپر توجہ دے دے کر ان سارے خیالات کو چاہے وہ پوزیٹو ہو یا نگیٹو سے نکالتے ہیں اس کے علاوہ مجھے ایک جو ان لوگوں کی وہ اوم بولنے کی اکسرسائز تھی وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی کیونکہ وہ لٹرلی فیل ہوتا تھا کہ دماغ تک ہماری وہ جو اس کی وائبریشن ہے وہ جو بولنے کی وائبریشن ہے وہ ہمارے فریکوینسی دماغ تک پہنچ رہی ہے اور واقعی جب وہ یوگا کر کے کر کے ہٹتے تھے تو چیزوں کو کرنے کی اسپیڈ کام کرنے کی اسپیڈ یاد رکھنے کی یا یاد رکھنے کی چیزوں کو یاد رکھنے کی اور جو ہمارا ڈیلی کام کا پرفارمینس ہے وہ بھی بڑھ جاتا تھا